गावनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंगासिनो दं आङो

माउण्ट आबु माउण्ट आबुआव आं थांनाय जादोंमोन जेरैबायदि

दार्जिलिङाव दङ सानराइस सानराइसनि मोनसे सिनारि नाथाय माउण्ट आबुआ जाहैबाय सानसेट बा सान हाबनाय दार्जिलिङा जाहैबाय सान ओंखारनाय दा दार्जिलिंनि सान ओंखारनायाबो माने बुंनो थाङोब्ला प्रक्रितिनि मोनसे अबदान जेखौ जोङो सानख' हाया प्रक्रितिया जे एसेबां माने मुहुर्त्त' ओरैबायदि मोनसे सिनारि माबा जायो बे सानख'नो हाया बेखौ थिक बिदिनो माउण्ट आबुआवबो सानआ जितिया हाबगोन हाबनाय समाव जि मोनसे बावहाय सिनारि जों नुनो मोन्दो नुनो मोनो नैबे आसुरित साननांगौलागिया जे पृथ्बिआव जे दाबो बेफोरबायदि माबाया सिरन्त'न सैथो बे गावनि माबाखो महर गावनि जितु महर मोन्दांथिखौ जे दिन्थिगासिनो दं बायदि बिराद साननांगौलागिया जेरैबायदि आरो जों माब्लाबा उरां फोरजों फैयोब्ला फुं समफ्राव जुदि जोङो उरां साया सायाव थानानै लैथो लैथो सायाव जुदि लैथो लैथोआव जों नाहरोब्ला गाहायाव लैथोआव लैथोमाफ्राव सान ओंखारहां ओंखारहां समाव जि मोनसे सिनारि नुयो माने ओजों बेराफारसे लैथोआ एखदम गोथार माबा सानजारां जारां जाबोनाय इफोर सिनारिखौ माने बुंस'हायि मोनसे सानख'हायि मोनसे गोसोआव मोजां मोनहोनाय मोनो बे मोननै आं जिबननि मोनफा मोनफा एक्सपिरियेन्स आं दार्जिलिंनिखौबो नुबाय माउण्ट आबुनिखौबो नुबाय आरो लैथो सायाव लैथो सानिफ्राय उरां उरांनिफ्राय गाखोनानै माबा सान ओंखारहां ओंखारहांखौ नाहरनाय जि सिनारि बिराद बेफोरखौ सानख' हाया